हॅलो हांव विणा प्रभूगांवकर उलयतां अन्नपूर्णा रॅस्टोरंटांत फोन लागला न्हय म्हाका एक सांगात म्हाका दनपारचें एक व्हेज आनी एक नॉनव्हेज थाली जाय आशिल्ली म्हजे इश्टीणी खातीर तशेंच ताचे धुवे खातीर चिली चिकन आनी पुता खातीर लॉलिपॉप ऑर्डर करपाक जाय आशिल्ले हय तांचे घर हांगा दापटां आसा हय हायरसेकँड्रीच्या फाटल्यान एसएस आंगले हायरसॅकेंड्रीच्या फाटल्यान आसा पूण एक काळजी घेवची पडटली ती चिली चिकन लॉलिपॉप जे आसा तें चड तिखट करपाक फावना तशेंच चिली जें सांगला तेवूंय तिखट करपाक फावना कारण तांच्या भुरग्यां खातीर तें हय दनपरां दोन मेरेन पावल्यार पुरो जेवण बरें पयशें कितले जाले तें म्हाका वॉट्सऍप करात हांव तुमकां जीपे करतां थेंक्यू